हलो हा सेठ हेलो हेलो आवाज़ अचे थो आवाज़ अचे थो हा अच्छा अच्छा असां खे ॾिसो कुझु घर में पंहिंजे घर जे में घर में असां खे खपन कुझु ड्रेसिज़ वग़ैरह खपन लेडीज़ ड्रेसिज़ त तव्हां वटि लेडीज़ ड्रेसिज़ वग़ैरह तयार थियलु या कपड़ो वग़ैरह मिली सघंदो अच्छा त पोइ उहो

त कवालिटी वाइस सुठी कवालिटी मिली सघंदी तव्हां वटि हा कवालिटी सुठी हुजे ऐं रेंज बि जेका आहे तव्हां वटि काई सुठी हुजे हा ॿुधायो

अच्छा अच्छा त असां खे कुझु ड्रेसिस बि खपंदी हुई मीडियमु रेंज भाई हीअं पंजें सतें सैं खां वठी लॻिभॻि जेके चालू थियन रेट इएं पंजें सतें सैं खां चालू थियनु मिड़ई हज़ार ॿारिहें सैं ताईं मीडियमु रेंज ऐं हा ॿियो ॿुधो हा त उहो ॿुधो न कुझु इंगलिश कलर पंज सतनि जूं तव्हां जेकॾहिं ड्रेसुनि जा फ़ोटो वगैरह मोकिले सघो त सुठो थींदो मां उन मां सिलैकट करे ॾियांव भई कहिड़ी असां खे खपंदियूं टे चारि ड्रेसूं त हू हा

साड़ियुनि में बि मोकिलियो भले कुझु साड़ियूं बि घर में खपन ॿ टे साड़ियूं बि खपन बस हींअ टीं चईं हज़ारे जे आस पास जी रेंज हुजे भले काई ॻाल्हि न आहे कवालिटी सुठी खपे ऐं कलर मेन छा आहे इंगलिश खपन इहो ध्यान ॾिजो हा हा सर थैंकयू थैंकयू ॾियारे मोकिलियो त पोइ मां फाइनल करे तव्हां खे ऑर्डर ॾियांव थो ठीक जी जी जी ओके सर ओके ओके थैंकयू हा हा हा ओके